हैल्लो बस ठीक ठाक नमस्ते माराज बस ठीक ठाक चेत्ता केह् करना यरो मेरे कोई गैस्ट आवा दे न कोई बाह्रा दा ए फारन दा आवा दे न यरो बड़ी दूरा न आवा दे ते कमरा शमरा कोई लब्भी जाग नी बीआईपी ही चाहिदा यरो पं अच्छा ते दिक्खी लैयो पं कमरा इय्यां साफ सुथरा होना चाहिदा ते शैल पता केह् बीआईपी अच्छा हां ते हां ते रुट्टी खलाने आह्ले जेह्ड़े जेह्ड़े रुट्टी बनाने आह्ले कारीगर नी इद्धर दे न जां ओह् बी फारन दा आह्नदे तुसें बाह्रों बीआईपी बंदे कोई पता नी ऐ यरो ज्यादा होई जाने कोई सत्त अट्ठ हारे होई जाने हां तुस यरो मंगाई लैयो बिच कोई पता नी होंदा कमरे दो रक्खुड़यो तुस फिलहाल हां फ्ही क्यूंकि फैमली आह्ले आवा दे न ओ दो बंदे न बच्चे बुच्चे लाइयै सत्त अट्ठ बंदे होई जाने ओ अटैच चाहिदा यरो बीआईपी बंदे न तुसें पता फ्ही हां ध्यान रक्खेओ नी थोह्ड़ा साफ सफाई कराई लैएओ उ'नैं इक दो दिन दे बिच मैं तां धोड़ी पैह्ले बुकिंग शुकिंग करा ना ना हां ओह् उद्धरा बेही दे न ट्रेने च पता नी ट्रेन आवा दे कि'यां आवा दे न रेट तुस मिकी सनाउड़ो इक बारी कन्फर्म करियै हां नेईं इय्यां पता ते है गै ए ठीक ऐ फ्ही ठीक ऐ ओके